देखिऔ यौ बिना लाभके कोनो चीज नहि होइ छै निश्चित रूपसँ न्यूज मीडिआमे अगर केओ दै छथिन प्रोत्साहन राशि दै छथिन या प्रोत्साहनके समान दै छथिन तऽ ओ सभ मुख्य आवक छथिन ओहोमे ओ सभ अपन वोटे ताकए लागै छथिन आ किछु एहनो लोक छथिन रिटायर्ड आदमी छथिन हुनका होइ छनि ठीके ई सभ आदमी आगाँ बढ़थि तऽ ओहो सभ आदमी प्रोत्साहन दै छथिन संपर्क करै छथिन आ ओहु लोकके सँख्या कम नहि छै तऽ हम जे कही आधा आधी छै तऽ ईहो अतिश्योक्ति नहि हैत आधा लोक अपन प्रसार करै छथि अपन गामके आधा आदमी सामाजिक वर्क करै छथि सामाजिक वर्क कएनिहार जे छथि से धन्यवादके पात्र छथि